جی ہاں ہم لوگ بھی تصویر دکھائے ہیں سب کو پر اپنے گھر والوں کو دکھائیں اپنے بھائی بہن ممی پاپا اپنے دوستوں کو دکھائے ہیں اپنے رشتے داروں کو دکھائے ہیں پر ایسے غیر لڑکوں کو کبھی فوٹو نہیں دیے ہیں اور نہیں دکھائے ہیں کیونکہ کتنی لڑکیاں ہوتی ہے فوٹو کو اپنے فیسبک انسٹاگرام اسنیپ چیپ ہر جگہ چھوڑ کے رکھتی ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کو کیونکہ فوٹو دینے سے بہت بدنامی پھیلتی ہے ہمارے اسلام میں یہ سب جائز نہیں ہے کسی کو بھی فوٹو دکھانا کسی کو بھی ویڈیو کال پہ بات کرنا غیر لڑکوں سے بات کرنا یر لڑکوں کو فوٹو دکھانا یہ سب جائز نہیں ہے اور یہ سب لڑکیوں کو کرنا بھی نہیں چاہیے بس اپنے فیملی ممبرس کو فوٹو دکھا دو ہو جاتا ہے فوٹو کھینچے فوٹو اسلام میں نہیں جائز ہے کسی غیر لڑکوں کو دکھانا کیونکہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے کوئی دیکھ لے فوٹو پھر کیا بولے گا یہ ہے وہ ہے اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور نہ ہی اسٹاگرام اسنیپ چیپ وہ سب پہ فوٹو بھی لگانا نہیں چاہیے اور نہ ہی چھوڑنا چاہیے یہ بہت غلط بات ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے دكھانا ہے اپنے گھر والوں کو دکھائیں اپنے فیملی ممبرس کو دکھائیں دوستوں کو دکھائیں یہ سب کو دکھائیں پر غیر لڑکوں غیر مرد کبھی کسی کو مت دکھائیں فوٹو لڑکی کو یہ چائز نہیں ہے یہ دکھانا بھی نہیں چاہیے خاص کر کے لڑکوں کو